भारतीय सिनेमामे मनोरञ्जनके बेसी स्थान देल जाइत अछि मुदा दमदार कहानी आओर नीक विषयवस्तुके लऽ कऽ सिनेमा बेसी बनबाके चाही जाहिसँ समाज ओकर अनुकरण करय जेना मसान गैंग्स ऑफ वासैपुर एहेन तरहक सिनेमा बेसी दर्शक सँख्याके अपना तरफ खीँच सकैत अछि ओना हमरा वेब सीरीज सेहो नीक लागैत अछि जेना रक्तान्चल हम पसन्दीदा अभिनेता इरफान खान छथि आओर पसन्दीदा अभिनेत्री तापसी पन्नू राहत फतेह अली खानके हम हरदम सुनैत रहै छी